آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے ریلس بنانے لگے ہیں یوٹوب پہ ڈالتے ہیں وہ کمانے کے لیے کیونکہ اس جب بھی وھیوز بہت زیادہ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو انکم ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے یوٹوب چینل پہ اپنا اسپیچ ڈالتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیسبک اکاؤنٹ بنا کر کے اپنے کچھ ایسے جو ڑیڈلس وغیرہ ڈال کر کے اس میں کچھ کمانے لگتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لڑکے لوگ ہیں آج کے جنریشن میں جو وہ نیٹ کی تیاری کرتے ہیں اور میڈیکل لائن میں جاتے ہیں اور سرکاری گورنمنٹ کی تلاش کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لڑکے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ کھولتے ہیں اور اس سے کچھ سورس آف انکم کی وجہ سے وہ ہوٹل وغیرہ چلاتے ہیں بہت ایسے ایسے جو ہے جو بھی لڑکے ہیں یہ سب سارے جو کمانے کے لیے کمانے کے لیے ایک سے ایک انیک طریقے کا ڈفرینٹ ٹائپ سے موٹر گاڑیاں لیتے ہیں جو بھاڑے میں وہ چلتی ہے اور اور جو ہے اور اور ہمارے ہمارے بہت سارے ایسے لڑکے لوگ ہیں جو ٹھیکے داری بھی کرتے ہیں اور کنسٹرکشن کے لائن میں کنسٹرکشن کے لائن میں جو ہے وہ اپنا کہیں نہ کہیں سے وہ سورس آف انکم کی تلاش کرتے رہتے ہیں اور بہت ایسے بہت ایسے ہمارے فرینڈ ہیں ہمارے دوست ہے جو سوز وغیرہ کی دکان کھول کر کے پڑھا سوز وغیرہ کی دکان کھول کر کے اس سے سورس آف انکم کماتے ہیں